हँ हमे जे छै कि ई छै स्विगीसँ जे मिथिला रेस्टोरेन्ट छै एगो पूर्णियाँमे तऽ वहीँसँ मङ्गेलो रहियइ कह कहलो रहियइ कि गरम गरम खाना जे छै कि भेजबय लेकिन जे छै कि अयलइ तऽ खाना जे छै कि बहुत ठण्डा रहय तऽ जे छै कि हम कहलियै ठण्डा केना भऽ गेलय तऽ कहलकइ कि सर लेट भए गेलय तऽ हमरो कहना छै रेस्टोरेन्टवला सँ कि मतलब छै किछु भाय नव सुविधा दीजिये दियै कि खाना गरम रहय आओर पैसा नहि लगय छै पैसा लगाके मँगेलियै तऽ ई जे छै कि छै हर चीज छै फीड बैक दै लए चाहय छियै कि थोड़ा ये सब चीज रेस्टोरेन्टवला देखय लए